दिक्खो जी अज्ज दे ज़मान्ने च जेह्ड़े हून ऐप चला दे न जां ऐप एह्दे च ड्रीम इलेवन होइया इक ओह् ते सारी दूनिया ओह्दे पिच्छे लग्गी दी ऐ ते करोड़ रपेआ कमाना ते करोड़ रपेआ कमाना ते होर माय इलेवन सर्किल एह् होइये जुआ आह्ले ऐप ते जि'यां होइया पब जी पब जी खे'ल्ला दे जेह्ड़ा बी दिक्खो ते पब जी खे'ल्ला दा फ्री फायर खे'ल्ला दा एह् ऐप न जेह्ड़े अज्जकल डेट च चला दे न एह् जादा यूज़ होआ दे इंस्टाग्राम जेह्ड़ा निं दिक्खो उ'यै रीलां बना दा वीडियो बना दा फोटो चाढ़ा दा फेसबुक बी शैल चला दे लोग ते इं'दे फोनै दे फायदे एह् न के हून जि'यां कोई फॉर्म निकली जान नौकरी आस्तै तां असें ई पता लग्गी जंदा ऑनलाइन ते जि'यां कोई टैम दिक्खने कोई घड़ियै दी जरूरत नेईं ऐ तां फोनै 'र टैम लब्भी जंदा होर जि'यां कोई पढ़ने आह्ला बच्चा होऐ तां यूट्यूब उप्पर बगैरा पढ़ी सकदा शैल मास्टर उ'त्थें पढ़ाऽ दे होंदे ते नुकसान न्हाड़े एह् न जि'यां कोई अअअ अज्जकल फ्री फायर बगैरा एह् बच्चे खेल्लदे न जेह्ड़े पब जी खेल्लदे न ते एह् निं ऐ की पूरे दिन लग्गे रौह्ना पूरे पूरे दिन लग्गे रौह्ंदे ते ओह्दा बी एह् होंदे नुकसान गै नुहाड़ा ते जि'यां फ्ही कोई मिसयूज़ करै कोई एह्दा फोनै दा